हा मां फेसबुक ट्वीटर या इंस्टाग्राम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हलाईंदी आहियां हिन प्लेटफॉर्म सां घणेई नयूं नयूं ॻाल्हियूं गरुर इलाज नंढियूं नंढियूं कम जूं ॻाल्हियूं जी ॼाणु मिले थी सोशल मीडिया ते घणेई माण्हू पंहिंजे घुमण फिरण जूं तस्वीरूं विझनि था इन सां असांखे बि उन्हनि सुठनि जायुनि जी ॼाणु मिले थी इंस्टाग्राम ते ॼमण जो ॾींंहुं या घर में कहिड़ो बि नंढो वॾो काज थिए थो त ख़ुशीअ जो कुझु सुठो वक़्तु पंहिंजे कुंटुंब सां गॾु गुज़ारींदा आहिनि ऐं सोशल मीडिया ते उहे पंहिंजियूं फोटू विझंदा आहिनि इन सां पंहिंजा मिट माइट जुड़ियलु आहिनि ऐं उन सुठे वक़्त खे पसंदि बि कंदा आहिनि मानी ठाहिण जा नवा नवा तरीक़ा बि ॿुधाइनि था योगा करण डुकणु कसिरत करणु बीमारियुनि खां बचाइण जा बि घणेई नवा नवा तरीक़नि जी ॼाणु मिले थी सोशल मीडिया ते घणेई माण्हू पंहिंजे कुटुंब सां गॾु रील बि ठाहिनि था ऐं देश परदेश जी ॼाण बि मिले थी जीअं त हिकु सिके जा ॿ पासा थींदा आहिनि हिकु सुठो त हिकु किनो ईअं ई सोशल मीडिया जा बि ॿ पासा आहिनि हिकु तर्फ़ु सुठियूं ॻाल्हियूं आहिनि त ॿिए तर्फ़ु किनियूं ॻाल्हियूं बि घणेई आहिनि सोशल मीडिया सां ॿारनि ते किनो असरु पियो आहे सॼो ॾींहुं ॿार मो मोबाइल ते लॻा पिया आहिनि मोबाइल त ॼणु हिननि जो हिकु कुटुंब जो सदस्य थी वियो आहे बिना मोबाइल जे त ॿार अथसि छा वॾा बि अॼुकल्ह नथा रही सघनि ॿारनि खे किताबनि में दिलचस्पी ख़तम थी वई आहे ॿार किताबनि खां परे थी विया आहिनि ऐं मोबाइल जे बिल्कुलु नज़दीक अची विया आहिनि पढ़ाई करण जे बहाने माइटनि खां उहे मोबाइल वठंदा आहिनि पर पढ़ाई त थोरी देरि करे पोइ चवंदा आहिनि हाणे असां थकिजी पिया आहियूं पोइ पंहिंजे दोस्तनि ऐं साहेरियुनि सां मोबाइलनि में लॻा पिया हूंदा आहिनि राति जे वक़्त जहिड़ी महिल माइट सुम्ही त पवनि ओॾीमहिल ॿार राति राति जो मोबाइल ऐं सोशल मीडिया ते किनियूं किनियूं पिचरूं ॾिसंदा आहिनि जंहिंजे करे अॼ जी जनरेशन अॼु जी जेका जेका युवा पीढ़ी आहे उहा बिगिड़जी रही आहे